आसामाव गोदो आइजोफोरा साख्रि मावामोन मावनो मोनामोन दानि दिनाव नायोब्ला गोदोनिख्रुइ गोबां आइजोफोरखौनो साख्रि मावनाय बिथिङाव नुनो मोनो बिसोरो साख्रि मावनानै गावबागाव जिवाव जौगालांनो हादों जेरै हिमा दास फ्राय आसामनि सासे आइजो जाय स्पर्सआव जगदान होदोंमोन बे खारनानै अलम्पिक्सआव मेदेल लाबोदों ओमफ्राय दायो बेयो सासे पुलिस अफिसार जानो हादों बर'नि सिङाव आइजो बिदि नायोब्ला जों नुनो मोनो जमुना बर' जाय सासे बक्सार